जोङो हाबाखौ खुंनायनि माबाखौ आं होनसै आरो मानो जों हाबा खुङोबा जों हिनजाव रायलायनानै रायज्लायनानै लायनांगौ बा खोथा बाथ्रा जों जुख्थि जानानै जों सासे हिनजावनि न'खराव थांनानै बिदिनो रायज्लायहैनांगौ रायज्लायनानै माने जों माने थारिख खाबोनांगौ थारिख खानानै जायोबा थारिख माबानाय थाना सफैबा जों लाबोबाय फैबाय बिदिनो गारिजों गाजा गोमजा लाबोबाय न'खराव बिदिनो सोरहाबा न'खराव होबाय सोरनाबा मन्दिराव हैबाय जायनि न'खराव न'खरा मन्दिराव न'आव होयोबा मानो होमबा आवाथि सावबाय आवाथि सावनानै बिदिनो पुरहित लाबाय पुरहित लानानै बिदिनो निमन्थ्र' आजावबाय इसे जेला जोबो होमबा बोखांबाय न'आव सोबाय बिदिनो न'आव सोखांबाय सोनानै बिदिनो ओंखाम खुरना होनांगौ राइजो राजानो बिदिनो गथ' गथाय गासैबो ज' संनानै जाहोनांगौ खस्थ' बिदिनो हाबा खुंनायनि माबाया अखा बांखाबाथ' आर बिराद खस्थ' बावसो दै जों अरजों बिराद खस्थ' खुरै खावै जाहै सङै खावै जाहोनांगौ आरो हाबा दिननि माबाया बिदिनो